नवजात शिशुके पहिलुका सालके दौरान सबसँ पहिले तऽ नवजात शिशु जन्म लैए ओकर बाद जे छै छओ महिना छओ महिना तऽ नहिए अथी छओ दिनपर छठिहार होइए छठिहारमे बहुत प्रकारके विध होइए विधमे जे छै छठिहारमे बालकके अथी बहुत सारा प्रक्रिआ कएल जाइ छै विध विध ओकर बाद जे छै से नवजात शिशुके पहिलका सालके दौरान अलग अलग संस्कार कएल जाइ छै जाहिमे कि बारह दिनपर बरही कएल जाइ छलै जे मैथिलीमे हमरा सबके तरफ जे छै से सहरसा जिला आओर पूर्णिया जिला तरफ जे छै बारह दिनपर बरही कएल जाइ छै ओकर बाद कि कहै छै नवजात शिशुके जे छै से छओ महिनापर अन्नाशन कराएल जाइ छै जाहिमे कि ओकरा अन्न खुआएल जाइ छै आओर ओ जे छै ओहि दिनसँ अन्न ओकरा मुँहमे देल जाइ छै